ड्राइंग सबसे पहले मैंने छोटे छोटे ऐसे करके बनाए उसके बाद फिर धीरे धीरे मेरी रुचि बढ़ने लगी पहले तो बेकार बनती थी उसके बाद थोड़ा थोड़ा सुधार किए सुधार करने के बाद फिर अच्छी फिर घर में बोलने लगे कि अच्छे से बनाओ और अच्छे से धीरे धीरे करते करते उसमें आराम उसमें फिर इस्कूल में टीचर्स अच्छे से समझाते थे जैसे ड्राइंग बना के उसमें सेटिंग करना कलर करना ये सारी चीज़ें करो तो और भी अच्छी लगेगी इसी तरह पेन्टिंग करना करते करते सब अच्छे से हुआ उसके बाद फिर धीरे धीरे दोस्तों में ड्राइंग बनाने की कला हुई और घर में भी इसके लिए करते गए

ड्राइंग ड्राइंग में चित्रकारी करना बहुत अच्छा लगता था धीरे धीरे करते करते फिर उसमें और रुचि बढ़ती गई फिर ड्राइंग एक सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन गया हर एक ड्राइंग्स आज के समय में बहुत ही अच्छी होती है से ऐसा करते करते